हँ जी सर कहलहुँ जे हम हम पिन्टू बाजैत छी पिन्टू कुमार झा हम पट पटनासँ आबि रहल छी जी जी जी हम आबि गेलहुँ हँ हमरा कनि कनि घुमा नहि देबै सहरसा डिस्ट्रिक्ट जी हम हम तऽ हैया हँ हँ आबिए रहल छी अभी तुरन्त जस्ट उतरबे कयलहुँ हेँ गाड़ीसँ जी ठीके यए ठीके यए हम गाड़ी हम पकड़ि लेलहुँ हैया गाड़ियो मिलिए गेल हँ अपने आदमी हैया मिल गेल हँ कहैए ठीके यए हम आबि गेलहुँ हैया हम पहुँचैए पहुँचैएवला पहुँच गेलहुँ हम

जी जी

जी जी कन झिटकी कन्धा झिटकी कन्धा नहि हँ जी जी जी हँ हँ जय जय भऽ जेतै सर यौ जी जी हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल हँ आबैए पहुँचैएवला छी आब जी हमहूँ बहुत नाम सुन हमहूँ बहुत नाम सुन सुनने छलियै तारामाँ भगवतीके बारेमे जे बहुत शक्तिपीठ छथिन बहुत म शक्तिशाली छथिन ने जी जी हंँ हंँ बिल्कुल बिल्कुल हँ हँ जी जी आ ओतय सुग्गा सु आ पानि भरनीसभ सुग्गासँ वार्तालाप जे भेल छलै रहए हँ हँ

हँ कारू खिरहरि जी जी

ठीके ठीक सर हम आबिए आबिए रहल छी हैया एतय रास्तामे बस उतरै उतरैएवला छी जी जी बिल्कुल कुशल मङ्गल छथि जी जी नहि जी नहि सर सर सर सभ सभ कुशल मङ्गल छथिन ठीक ठीक छै सर हैया आबि रहल छी हैया तुरन्त ठीक ठीक